नमस्ते सर सर मुझे रूम लेना है दो रूम लेना है सर क क्वालि पैसा कितना लगेगा बहुत ज़्यादा पैसा बता रहे हैं हमारे यहाँ गँव में तीन हज़ार में ही मिल जाता है कुछ तो कम करिए अरे ने की व्यवस्था तो कितने तक का दे देंगें कुछ तो कम करिए रूम में बेड वेड है कि नहीं बेड और बेड है बेड है खाना अच्छी क्वालिटी का मिलता है ना क्या क्या मिलता है खाने में किस चीज़ की नमस्ते सर